فوٹوگرافی کا مجھے بچپن سے بہت زیادہ شوق رہا ہے اس میں میں نے بہت سی چیزوں میں فوٹوگرافی کی ہے جو پہلے نوکیا کے فون آتے تھے اس سے ہم نے فوٹوگرافی اسٹاٹ کی تھی جس میں بہت ہی کم میگا پکسل کا کیمرا ہوتا تھا اور کچھ ہی کے بی کی فوٹو آتی تھی اور اس کو میں نے لگاتار جاری رکھا اور آگے جب بڑھتے ٹائم کے ساتھ میں نے اس کو اینڈرائڈ فون میں استعمال کیا فوٹوگرافی میری ایک فوبی رہی ہے اور اس کو میں نے آگے بڑھایا اس میں میں نے اس کو سیکھا کس طرح سے فوٹوگرافی کی جاتی ہے میں نے اس کو آن لائن دیکھ کر کے کورس کیے سو کچھ سرٹیفکٹ کورس کیے اور اس کو میں نے جاری رکھا اور آج کے ٹائم میں میں تھوڑی پروفیشنل فوٹوگرافی کرنے لگا ہوں اور میں ابھی بھی سیکھ رہا ہوں اس کو سیکھنے کی کوشش جاری ہے میری اور جس میں میں نے کچھ ایک ویب سائڈ ہے فری لانس کی ویب سائٹ ہے اس پہ میں نے اپنے کچھ فوٹوگرافس جو ہیں پوسٹ کر رکھے ہیں اور باقی میرے جو سوشل میڈیا کے اکاؤنٹ ہیں ان پہ ان میں بھی میں اپنے فوٹوز کو پوسٹ کرتا رہتا ہوں جو میری ایک حوصلہ افزائی کرنے کے لیے ایک میرا جگہ ہے جہاں پر لوگوں سے میں جڑا رہتا ہوں اور فوٹوگرافی کو میں جاری رکھتا ہوں فوٹوگرافی سے ایک میرا الگ ہی رشتہ ہے جو مجھے اس کے کام کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رکھتا ہے